आयज पर्यंत हांवें खूब पुस्तकां वाचल्यात मराठी आनी इंग्रेजी ह्या माध्यमांतल्यान हांव चडशें वाचन करतां आनी चडशे म्हाका फिक्शनल किंवा एतिहासीक ज्यो गजाली आसात त्यो वाचपाक आवडटा तीच लिस्टांतल्यान जर हांवें थोडीं नांवां सांगलीं जाल्यार वीर सावरकराचेर पुस्तक आसा तें एक मी गांधी बोलतोय तें एक पुस्तक मागीर रामायण आनी शिवा सिरीज अमीश त्रिपाटीन बरयल्ल्यो त्या शिवाय विश्वमित्रा विनीत अग्रवाल हाणें बरयल्लें मृत्युंजय शिवाजी सावंत हाणें बरयल्लें हीं पुस्तकां म्हज्या खूब मनाक लागीं आसात आनी तीं हांवें खूब वेळा वाचल्यात ह्या पुस्तकांतल्यान म्हाका प्रत्येक वेळार नवीन गजाल शिकपाक मेळटा नवीन गजाल हांव जाणून घेतां आनी म्हाका एकूच गजाल वेगळ्यावेगळ्या दृश्टीकोनांत पळोवन घेता कारण आमी जें भायर आयकता तें खुबदां चुकीचें आसता आनी प्रत्येक मनीस आपल्या एका तरेन ती गजाल तुका सांगता पूण जेन्ना तूं स्वता ते गजाली बद्दल वाचता आनी एकाच सोर्सांतल्यान न्हू तर दोन तीन सोर्सांतल्यान तूं त्या गजाली बद्दल वाचता जाल्यार तुका जी खरी गोश्ट आसता ती समजून घेवपाक खूब सोंपें वता ह्यो गजाली म्हाजी जी पुस्तकां आसात त्यो थोड्यो फिक्शनल आसात थोड्यो इतिहासीक आसात सो फिक्शनल ज्यो गजाली आसात तितुनूय हांव तथ्य सोदपाक वतां जितक्याय फावटी हांव वाचतां तितकेय फावटी ज्यो इतिहास रिलेटीड गजाली आसात तितून हांव आमचे जे स्वातंत्र सैनीक आसले ते कशे जगले आनी तांचो त्या वेळार विचार कितें शैली आसली ती जाणून घेवपाक म्हाका खूब आवडटा सो हीं पुस्तकां हांव त्या खातीर परत परत वाचतां आनी एवरी टायम हीं पुस्तकां म्हाजें व्यक्तिमत्व डेवलोप करपाक म्हाका मदत करता